افسانے اور نان فکشن میں میں زیادہ ترجیح افسانے کو دیتا ہوں کیونکہ نان فکشن وہ ہوتا ہے جو صرف تصوراتی ہو اور میری ذاتی رائے یہ ہے کہ انسان کو جتنا ہو سکے حقیقت سے قریب تر ہونا چاہیے افسانہ وہ ہے جو مختصر انداز میں بہترین طریقے سے سمجھائی ہوئی بات ہو جو کہ بہت گہری ہو میرا پسندیدہ مصنف ابن صفی ہے جو بین الاقوامی شہرت یافتہ ہے مشہور وہ جاسوسی ناولوں کی وجہ سے ہوئے ہیں لیکن انہوں نے افسانے میں بھی اپنا لوہا منوایا ہے انہوں نے بہت سے مشہور افسانے لکھے ہیں میں نے ان سے یہ سیکھا ہے کہ لفظوں کی آمیزش اگر ہم اردو زبان میں افسانہ لکھ رہے ہیں تو اس میں دوسری زبان کے لفظوں کی آمیزش نہیں کرنی چاہیے اور اب جتنا ہو سکے بہتر الفاظ استعمال کرنا چاہیے جتنا ہو سکے مختصر بیان کرنا چاہیے اور اندازبیاں بہتر ہونا چاہیے